ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں ان پرزینٹ ان دا پرزینس پرزینٹ ٹائم کے اندر جو دیکھا گیا تھا ٹیکنالوجی ہمارے ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیکنالوزی کے بہت سارے نگیٹویٹی بھی ہیں ایڈوانٹیج بھی ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے لیکن ہم لوگوں کے اندر ایڈوانٹیج کو لے کے چلنا ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں لیکن اس کو ہم کو لے کے چلنا ہے پھر بھی اس کے جتنی سی ہو سکے اس کو ڈس ایڈوانٹیج کو نظر انداز کیا جائے کیونکہ ٹیکنالوجی اگر ہے تو ہم لوگ ٹیکنالوزی کے ذریعے بہت سارے چیز آج کل ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں جیسے فون ہے لیپ ٹاپ ہے اور دیگر بڑے بڑے چیزیں ہیں جو ٹیکنالوزی کے اندر یوز کی جاتی ہیں بیسکلی ٹیکنالوجی کے اندر آج کل اے آئی آ گیا ہے چاٹ جی چاٹ جی پی ٹی آ گئی ہے

اس میں ہم لوگ کو آگے چل کے بڑھ کے اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو بڑھاوا دینی چاہیے جو کہ اچھی چیز ہے ٹیکنالوجی آج کل آ ٹی سیکٹر جو آفس ہوتی ہے جیسے گڑگاؤں نوئیڈا یہ آئی ٹی ہب ہے اور دیگر راجیہ حیدرآباد بنگلور ان سب میں آفسیں ہیں اور جس کے تھرو بڑے برے کام ہوا کرتے ہیں اس کے تھرو اور ٹیکنالوجی کی ڈگریاں جو طلبا کو حاصل کرنی ہیں وہ ہے بی ٹیک کمپیوٹر سائنس اور دیگر فیلڈ ہیں جس میں طلبا اپنے آپ کو سر انجام کر رہے ہیں اور جو کہ اچھی بات ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ٹیکنالوجی کا ایک اہم رول دیا گیا ہے سرکار کے دوارا اس چیز کو بڑھاوا مل رہا ہے اور ہمارے ملک اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے اور جو کہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے ہمارے اسٹوڈینٹ اور ہمارے ٹیچرس ہماری یونیورسٹیز ہمارے آئی ٹی یونیورسٹیز آئی آئی ٹی یونیورسٹیز یہ سب میں دیگر قسم کی ٹکنالوجی کو سر انجام دے رہے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر کے لیے اور ہمارے جنریشن کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اور فخر کی بات ہے ٹیکنالوجی ویسے تو پوری دنیا کے اندر سر انجام دے رہی ہے

آنے والے سمے میں ٹیکنالوجی کو اور زیادہ ترقی اور اور رفتار دینے کی ضرورت ہے اس طریقے سے اس میں ترجیح دی جائے تو بہتر ہے اور اعلیٰ درجے کی یہ اسٹیپ ہے